جی ہاں بالکل ایسی بہت ساری کتابیں ہیں اور میرے بہت سارے ایسے پسندیدہ مصنفین ہیں جو مجھے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں اور وہ میرے دل میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں کیونکہ ان ان کتابوں اور ان مصنفین نے میری زندگی بدل بدلی ہے مجھے ان کی تحریر بہت عمدہ لگتی ہے کیوںکہ وہ بہت اچھا لکھتے ہیں میری زندگی میں ان کی تحریروں کا بہت اثر ہے ان میں سے ایک حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃُ اللّہ علیہ ہیں مولانا سید محمد رابع حسنی ہیں مجھے ان کی تحریروں نے بہت زیادہ متأثر کیا ہے کیونکہ کیونکہ وہ اساتذہ اور میرے کئی احباب کے بھی پسندیدہ مصنف ہیں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃُ اللّہ علیہ کی تحریر میں خدا نے بہت زیادہ تاثیر رکھی ہے ان کی تحریر میں جادو ہے ان کا قلم ساحرانہ ہے وہ لکھتے ہیں تو قاری کو اپنا دیوانہ بنا لیتے ہیں کیونکہ میں ان کی عربی تحریر بھی پڑھتا ہوں تو مجھے ان کی عربی تحریر بھی بہت عمدہ لگتی ہے انہوں نے سو سے زیادہ کتابیں تصنیف کی ہیں ان کتاب ان کی کتابوں کی طویل فہرست میں چند کے نام یہ ہیں پا جا سراغِ زندگی کاروان مدینہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر تاریخی دعوت و عزیمت المرتضیٰ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرانے چراغ کاروانِ زندگی میری علمی و مطالعتی زندگی وغیرہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃُ اللّہ علیہ میرے سب سے پسندیدہ مصنف ہیں ان کتابوں نے اور ان مصنفین نے میری زندگی کے تصور پر نمایاں اثر ڈالا ہے اور میں ان سے بہت متأثر ہوا ہوں اسی طرح اور بھی دیگر لوگ ہیں لیکن اس مختصر وقت میں ان تمام لوگوں اور ان تمام کتابوں پر بولنا میرے لیے ممکن نہیں ہے